नमस्ते

नहि मतलब ओतना पढाई लिखाई होइ छै बच्चा रखै छियै अब हमहिँ सब जाइ छियै पैढ़ कऽ चैलि आबै छियै को वहाँ कथि छै

आब ओहए होतै की एक संगठन बनैल लेल जेतै लड़कीके आ ओकर बाद जाय कऽ मतलब प्रधानाचार्यके पास देल जेतै ओकर बाद ओहिपर बिचार विमर्श करऽ परतै

हँ तोनी सऽ वएह मतलब तोरा आर दने की छौ मतलब लड़कीके जाय लै मिलै छै जाय लै मिलै छै की नहि